مجھے ابھی تک کوئی ایسا موقع تو نہیں ملا ہے جس میں میں تیراکی کے ملن یا مقابلے میں حصہ لے سکوں لیکن آگے چل کے مجھے کسی بھی طرح سے مقابلے میں یا کسی ملن میں حصہ لینے کا موقع ملا تو میں ضرور لوں گا اور کچھ کچھ وقت پہ ہم دوستوں کے ساتھ سوئمنگ پول تیراکی کے لیے جاتے ہیں اس سوئمنگ پول کا ہمارے گھر سے تھوڑے ہی دور ہے اور وہ کافی اچھا ہے اس سوئمنگ پول جانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوستوں میں ہی ایک چھوٹا سا تیراکی کی دوڑ بھی رکھتے ہیں اس تیراکی کی دوڑ میں ہم سارے دوستوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں جس سے وہ مقابلہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور اس مقابلے کو طے کرنے کے لیے ایک پوائنٹ بنا کے اور اینڈ پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے جس سے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک ہمیں تیرنا ہوتا ہے